असां भारतीय आहियूं असां भारत में रहंदा आहियूं असां भारतीय आहियूं भारत जो फैशन सांस्कृतिक कलाकृतीअ वारो आहे भारत जे जेके फैशन देश विदेश घना थींदी आहे साड़ी कुर्ता सलवार ऐं ऐं पहिरां ई ते पहिराया विया आहिनि जीअं त पंहिंजे देश में सुञाणे वेंदा आहिनि पाण जीअं समय हलंदो आहे भारतीय फैशन खे पश्चिम फैशन जो बि असर ॾिसण में आहे थो थोरे समय खां दुनिया में एकवीह सदीअ जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि जीअं त पै ॻाल्हियूं ॿियनि जूं बि ॻाल्हियूं जो हली रहियूं आहिनि जीअं त भारत जा फैशन में पश्चिम फैशन ॾिसण में अचे थो जीअं त गंदा कपिड़ा पाइणा जीअं त जींस टॉप अलॻि फ्रॉकूं नंढा टॉप घणा अलॻि तरीक़े जा कपिड़ा पाईंदा वञनि था इन जो असर भारतीय फैशन में ज़रूरु पियो आहे भारतीय जो साड़ी पहिणीअ जी रही आहे अंग्रेज़ीअ में इंडोवैस्टर्न चवंदा हुआ भारतीय जेका जूना पहरवा जेके नंढी पीढ़ी नई पीढ़ी आहे पढ़ाई घराईअ में अॻियां वधी आहे पश्चिम देश में असरु वधीक ॾिसण में अचे थो हाइ हील्स पाइण में जींस टॉप ऐं नंढा टॉप पाइण में चॾियूं पाइणु शॉल्डर लेस कपिड़ा पाइणु हाणे हीअं वधीक ई पसंदि करे थो मुंहिंजी नज़र में हक़ीकत में त हीअं आहे सांस्कृतिक पहनावो ई सुठो आहे जेको पंजाबी सूट आहे सलवार आहे कुर्तो आहे तंहिं खां सवाइ धोबी धोती झॿो आहे पगरी आहे सिंधी टोपी आहे सिंधी शेरवानी आहे सिंधी शेरवानी आहे सिंधी ड्रेस जी पंहिंजी सांस्कृतिक पंहिंजे धर्म जी नातीअ खे अॻियां वधंदी आहे इन करे इंसान जो पहिरो पंहिंजी पहचान ई हूंदी आहे इन करे मां पंहिंजे सिंधी सरकार पहिरें पसंदि कंदी आहियां